बचपनमे हमसभ जे छै से एकबेर झारखण्ड गेल छलहुँ हँ ट्रेनसँ तऽ ओहि टाइममे जे छै से मतलब ओ कोयलावला इंजन छेलै हँ जे बहुत स्लोमे चलै छेलै हँ एखुनका ट्रेनके अपेक्षामे ओहिसँ यात्रा कए कऽ हमसभ झारखंड गेल छेलहुँ हेँ आओर ओहिठाम अहाँकेँ जे छै से मतलब ओहि टाइमके जे छै से एच एम टेकर चलै छेलै हेँ जे टेकर अहाँके जे छै से मतलब एकटा देखैमे ओहि टाइममे जे छै से अपने आपमे सुन्दर ओ लगै छलै हँ ओहिसँ जे छै से हमसभ यात्रा करै छलौँ हेँ एखन तऽ नीक नीक जे छै से मतलब फोर्च्युनर तऽ वैगन आर तऽ किदन किदन सभ चलि अयलै हँ जेना हमसभ गाँवमे रहै छेलौँ हँ तऽ टायर गाड़ीसँ जे छै से हमसभ करै छलहुँ हँ टमटमसँ यात्रा करै छलहुँ हँ किछु आदमी जे छै से मतलब जे छै से खच्चर रखै छलखिन हँ ओहिओमे जे छै से मतलब गाड़ी टाइपके बनाए कऽ यात्रा करै छलियै हँ तऽ हमरासभके जे छै से ओहि टाइमके यात्रामे जे छै से मतलब बैलगाड़ीके प्रधानता देल जाइ छलै आओर टमटमके आओर गाँव घरमे तऽ जे छै से बेशीतर बच्चा रिक्शापर मे सेहो जे छै से मतलब कोनो गाँव जयबाक अछि तऽ दू घंटाके रास्तामे जे छै से पाँच पाँच घंटा रास्ता लगय गड्ढा गुड्ढी पार करैत ओ जे छै से एक गाँवसँ दोसर गाँव जाय टायर गाड़ीपर मे जे छै से हमसभ चढ़ि कऽ यात्रा करै छलहुँ हँ तऽ कतहु बड़द जे छै से जुआ पटकि दै तऽ कतहु चढ़यमे टायर गाड़ी उनटि जाइ एहि सभचीजके हमसभ अपना बचपनमे कयने छलियै हँ यात्रा एखुनका तऽ मानि लिअ जे छै से पता चलै छै लोक प्लेनसँ जाइ छै हौ फल्लाँके बेटा जे छै से फोर्च्युनर कार लेलकै हेँ हौ जे एखुनका समयमे जे छै हमरासभके जे बचपन बीतल एखुनका बचपन आओर हमरासभक बचपनमे जहिना जे छै से एकटा सेवक आओर भगवानके होइ छै से सिस्टमवला एखन भए गेलै हमसभ जे छै से अपना टाइममे बैलगाड़ी टमटम टेकर ओहि टाइममे जे छै से पतरका चक्कावला एगो जीप अबै छलैए ओहि जीपसँ हमसभ यात्रा करै छलौँ हँ